ہندوستان میں سرکردہ سیاسی جماعتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ابھی جو سیاسی جماعت ہمارے علاقے عروج پر ہے وہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہمارے پردھان منتری جناب نریندر مودی صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں اور اس کی ترقی کے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کام کر ہی ہیں لیکن ان سب کا موٹو یہی ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارا دیش ترقی پذیر ہو جائے ہمارے یہاں کی عوام چین و سکون کی زندگی بسر کر سکے